एह् जेह्के पशु होइयै इंदे बगैर एह् कम्म करी गै नी सकदे ते जेह्के पशु होंदे एह् किसान कोला दा जादै बाड़ियैं च आपैं कम्म करी लैंदे जियां की कनक करनी मक्कां उगानियां पशुएं बगैर एह् कम्म होई गै नी सकदा हां पशुएं बगैर होई नी सकदा किसान ते कम्म करदे एह् बी मैह्नत करदे लेकिन इंदे बगैर एह्दा पशुएं बगैर एह्दा गुजारा नी ऐ बिल्कुल बी जेह्ड़ा असेंगी किसानें गी गै थ्होंदा दुध्द थ्होंदा फ्ही इंसान इंदी मदद कन्नैं गै बचैरे बेचनां आपूं खाना घ्यो बनाना ओह्दा दुद्द देहीं एह् किन्ना किश बनांदा इयै असेंगी पशु गै दिंदा ना दिंदा ते तां गै अस कम्म करनें लेकिन अस जेह्के ओह् न नी किसान न नी अस इदै बगैर गुज़ारा नी अस इंदा पूरा ध्यान रक्खनें अपनें इक परिवार कोला दा बी इंदा जादा ध्यान रक्खनें क्योंकि अस इंदै बगैर रेही नी सकने अस इंदै बगैर परिवार दा इक सदस्य होंदा ऐ इक जियां अस अपनें बच्चें गी पालनें जिसलै निक्का होंदा एह् पशु ते जिसलै इक निक्का बच्चा होंदा उसी जियां अपनें बच्चे गी पालनें ते इयां इसी पालनें ते हां जिसलै साढ़ै घर आंदा नी फ्ही अस पक्की गल्ल असैं पूरे ग्रांऽ गी कड़ाह् बनानें मिट्ठा ते फ्ही अस पूरे ग्रांऽ गी दिन्नें फ्ही हून अस शैल बड्डा करियै ते फ्ही अस इनेंगी खेत्ती च लेनें क्योंकि इंदे बगैरा साढ़ा जेह्का गुज़ारा नी ऐ ते एह् जोतनें जिसलै कोई कम्म करनां ते इनेंगी गै लेनें अस कन्नैं जेह्का अस इसी आखनें जेह्का सोआद मिगी आक्खेआ पुच्छेआ ऐ किसान दे बारे च पशु एह् जेह्का पशू दे बारे च ओह् पशु दे बगैर किसान जेह्का ऐ एह् कम्म जेह्का नेंई करी सकदा एह् इंदा इक घर दे सदस्य आंगर ऐ अध्दा हिस्सा एह् ऐ जिसलै किसान जंदा खेत्तें च जंदे गर्मियें च जंदा सर्दियें च जंदा ते इनेंगी अपनें कन्नैं लेई जंदे एह् बी बचैरे इन्नें एह् बी नी दिखदे कि एह् जेह्के होंदे पशु कि गर्मी ऐ ठंड ऐ किश ऐ एह् बचैरे इंदा पूरा साथ दिंदे फ्ही एह् जेह्का इक किसान ऐ अपनें घर दा गुज़ारा इत्थां दा गै करदा ऐ उनैं अपनें सारे परिवार गी पालनां हर चीज़ दा कम्म काज़ करनां ते इक एह् पशुएं बगैर जेह्का किसान नेईं रेही सकदा एह् जिसलै बड्डे जिसलै मरने पर बी होई जंदे फ्ही जिसलै निक्के निक्के जेह्के होंदे फ्ही उनेंगी बी पालदे अपनें बच्चैं आंगर फ्ही उनेंगी बी खेत्तें च लेई जंदे इयां अपनैं दिक्खो ग्रांऽ च इंदै आस्तै एडे एड्डे कमरे बनाए दे होंदे कच्चे कमरे बनाए दे होंदे किसान दा मतलव कि जेह्का अद्दे कोला दा जादा जेह्का कम्म होंदा नी एह् पशु गै करदे जादा हां पशू इन्नें मतलव कि इंसान कोला दा जादा जेह्की समझ ऐ ना इसी पशु गी ऐ अस इनेंगी खुराक जेह्की अप्पूं रुट्टी खन्नें ना इंदी जेह्की खुराक होंदी नी जिसी हिन्दू त फीट इंगलिश च जो बी आखनें न अदे इनेंगी अस पूरी दिन्नें पूरे फ्ही रातीं इ'नेंगी सोआलनां फ्ही सवेरें इंदा जेह्का कमरा होंदा अस लोग सफाई करनें इंदा गोहा सोतनें मतलव पूरा इंदा अस जेह्का ध्यान रक्खनें ते एह् जिसलै असेंगी घरे आह्ले बंदे गी दिखदे ना इनेंगी पता होंदा कि एह् साढ़ा घरा दा मनुक्ख ऐ ते एह् असेंगी इयां बड़ा गै प्यार करदे हां एह् ऐसे होंदे जेह्के जानवर जेह्के जिनेंगी अस पार्मर जिनेंगी आक्खनें होन्ने आं ते अस जिसलै जन्नें अप्पूं जन्नें जिसलै बाड़ियें च जन्नें इनेंगी जोतनें इनेंगी पका नी किन्ना बचैरें गी दुक्ख होंदा लेकिन एह् नेंई बोलदे एह् फ्ही बी एह् असेंगी प्यार करदे इंदे च बी जान होंदी ऐ जानवरें च इंदे पशुएं च बी जान होंदी एह् नी आक्खो अदे इंदे त जान होंदी लेकिन अस बी इनेंगी इयां प्यार कन्नैं पालनें जिसलै बमार होंदे अस उंदे जानवर डाक्टरें कोल लेई जन्नें उत्थें जाइयै दस्सनें इनेंगी उत्थें जाइयै दस्सनें उत्थें जाइयै शैल देख रेख अपनें परिवार आंगर करनें ते करनें थोड़े अस इनेंगी ओह् करनें कि लेकिन किसान गी बी मिगी जेह्का सोआल पुच्चे दा किसान इक ऐसा इंसान होनां चाही दा कि इनें पशुएं गी अपनें परिवार कोला दा जेह्ॅका सैल प्यार करे इनेंगी मतलव अस ओह् बी नी दिक्की सकनें कि अस बमार न बचैरेे गी अस डंगरें डाक्टरें कोल लेई जन्नें जित्थें पशुएं गी दस्सनें उत्तोें लेई जन्नें ते एह् जेह्का पशु साढ़े आस्तै इक बड़ी जरूरतमंद चीज़ ऐ बरदान ऐ इक किसान आस्तै ते इंदै बगैर साढ़ा गुज़ारा नी ऐ एह् असेंगी बड़ी कुछ दिंदे हां अस घट्ट कम्म करचै ते एह् बड़ा कम्म करदे न साढ़ै केला दा एह् साढ़ी रक्षी बी करदे घर च रक्खे दे होन इन्नें पशु साढ़ै आस्तै ओह् नी अदे चलो